हँ दीदी हँ हँ थानमे छै सिंघेशर स्थानमे छै तऽ आबू ने घूमाए देब सगरे चारो बगल घूमाए फिराए देब जतऽ जतऽ जेबै तऽ राम भगबान छै सब आबू ने सब सब भगबान छै अहाँ आबू ने अहाँके घूमाए देब बाहर से एलिऐ ने दीदी अहाँ कतऽ कतऽ घूमै लऽ चाहैत छियै

अहाँ मंदिर जाय लऽ चाहैत छियै तऽ आबू हम्मे राम भगबान छै बिष्णु जी छै कृष्ण भगबान छै हँ तऽ महादेब महादेब छै आ आबू ने अहाँके सागरे जतऽ जतऽ अहाँ घूमे लै चाहैत छियै सगरे हम घूमा देब मनोकामना होइ छै जे अहाँ कहबनि जे हमरा राम भगबान हमरा हे ई चीज पूरा कै दिअ ओ पूरा भए जाएत अहाँके हँ अहाँके प्रगट बेटा दै देत हँ भए जेतै आ पटनामे छै कोन भगबान हलुमान मंदिर छै आबू ने अहाँके घूमा देब आबू ने पटनामे राम भगबान छै मंदिर छै अहाँके चारू बगल घूमाए देब फिरा देब जे अहाँ मोनकामना करबै की जे हे भगबान हमरा हे ई चीज चाही अहाँके ओ चीज मनोकामना भए जाएत पूरा भए जाएत अहाँ अहाँ की लै लऽ चाहैत छियै सेहो भए जाएत बेटा लै कानैत छियै तऽ बेटों पूरा भए जाइ छै ठीक छै राखै छी